नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नां मिनाक्षी ऐ ते में रेआसी डिस्ट्रिक च रौह्ने आह्ली आं ते अज्ज जेह्की तुं'दे कन्नै में सांझा करना चाह्न्नी ऐ कि में जेह्की दुई चीज खरीदी ऐ ते नुआढ़ा मिगी जेह्का तां नुक्सान केह् केह् होएआ ऐ जां नुआढ़े नुक्सान केह् केह् न मी केह् चीजां नुआढ़ियां शैल निं लग्गियां केह् चीजां जेह्कियां तां खराब बी लग्गियां ते दुई चीज जेह्की तुं'दे कन्नै अ'ऊं सांझा करने आह्ली आं ओह् ऐ तेल तेल केह्ड़ा लेता में कन आमले दा तेल लैता मी जदूं नमीं नमीं ही ते में सोच्चेआ कि आमले दा तेल जेह्का ते बड़ा स्हेई होंदा ऐ बालें गितै बाल लम्बे होने मेरे कोई किश होना कोई किश होना बड़े सारे जेह्के तां सुखने दिक्खियै में ओह् आमले दा तेल लैत्ता तेल लेइयै आइयां घर घर आह्नियै तेले दी बोतल खोह्ली ऐ में ते नुआढ़ी जेह्की मुश्क ही ना उऐ निं मिकी शैल लग्गी पर फ्ही बी में सोचेआ मुश्क शैल निं ऐ पर कम्म इ'न्नै शैल करना दिक्खनी आं कनेहा शैल तेल होना ते किन्ने किन्ने लम्बे बाल होने मेरे ओह् मी पता निं हा कि ओह् तेल जेह्का ते मेरे बालें इन्ना खराब लग्गना ऐ कि उत्थै शड़ियां जुआं होई जानियां न ते जिसलै में पैह्ली बारी मम्मी गी आखेआ ना मम्मी मेरे बालें ई तेल लाओ हां ते मम्मी मी आखदे कुड़िये तू केह् लाना लग्गी बालें इसदे कशा सरेआं दा तेल ला ओ जैदा शैल होंदा ई में मन्नी निं मम्मी दी गल्ल की के अजकल दे जागत अस थोह्ड़े शोंकी शकीन आं ते में उ'ऐ तेल लाया ना जिसलै बालें इक दिन ते लाई ओड़ेआ दूए दिन जिसलै सिर निं धोत्ता ऐ में ते गेई उठी अपने स्कूल अ'ऊं स्कूला आई जि'यां फिरियै ते मी थोह्ड़ी थोह्ड़ी खारश खारश ही होआ दी सिरै ते में दिक्खेआ निं ऐ कि केह् ऐ केह् निं में ध्यान नि कीता में सोचेआ नमां तेल लाए दा ते मेरे बाल निकलै दे और जैदा ते ओह् ध्यान निं कीता ऐ में ते दूए दिन जिसलै फ्ही स्कूल गे ते स्कूला आई ना ते आइयै फ्ही जैदा जैदा खारश होना शुरू होई ते में मम्मी आखेआ मम्मी तेल लाओ मेरे बालें और मम्मी लगे दिक्खन ते मेरे सिरै शड़ियां ते शड़ियां जुआं ई जुआं होई गेइयां ते उ'नें जुएं फ्ही मम्मी आखदे तू तेल लाया में तुगी आखेआ बी हा कि एह् निं लायां एह् शैल नेईं होंदा ऐ वा तू सुनेआ निं कुसै दी गल्ल ते इस्सै गल्ला आखदे न कि स्याने दी गल्ल सुनी लैना चाहिदी ऐ ते में सुनी निं ते मेरे बालें शड़ियां जुआं होई गेइयां फ्ही गल्ल केह् सनांऽ फ्ही अ'ऊं केईं चिर तक स्कूल बी नेईं गेई आं जां तक ओह् जुआं घटियां निं हैन तां अ'ऊं स्कूल बी नेईं गेई आं की के स्कूल जंदी ते बे होंदी उत्थै जेह्के मेरी स्हेलियां साथी ते तां उ'नें आखना इस कुड़िये दे सिरै जुआं न एह् नौह्ंदी निं ऐ सिर निं धोंदी ऐ ते उ'नें ई केह् पता ही कि मेरे सिरै जुआं जेह्कियां तां आमले दे तेले कन्नै पेई दियां मी बिल्कुल शैल निं लगदा ऐ आमले दा तेल मेरे सिरै ते शड़ियां जुआं पौंदियां न नुआढ़े कन्नै दुई चीज में लैती बी उ'ऐ ही शौंका दे मारे कि हां में अपने बाल लम्बे लम्बे करने न ते बाल कुत्थुआं लम्बे करने ओह् शड़ियां जुआं होई गेइयां न सिरे ते अ'ऊं तां इ'यै आखनी ऐ कि चीज जेह्की लैओ उसी दिक्खियै लैओ ते उसी थोह्ड़ी नेही लाइयै परखो पैह्लैं ते फ्ही जाइयै अग्गें लैएओ नेईं ते एह् जेह्का बजारा चीजां थ्होंदियां न ते एह् शैल घट ही होंदियां न ते इसदे कशा अपने देसी घरै दी सरेआं लाओ ते उस्सी पेहाइयै ते तेल बनाओ उस्सी लैएओ दिक्खेओ किन्ना शैल होंदा ऐ ओह् बालें लाने गितै बालें ई लाने गितै ई शैल नि होंदा उसदी खुशबू बी किन्नी शैल होंदी ऐ इ'यां सेही होंदा कि तेल लाए दा ऐ में सिरै जि'यां सिर बी जेह्का थोह्ड़ा हौला होई जंदा ऐ ते अग्गें जेह्का ते दिक्खी लाओ तुस ते आमले दा तेल दुई बारी अ'ऊं लैंदी निं ते नेईं किश ते इस्सै अग्गे में अपने शब्दें ई विराम दिन्नी आं ते मी देओ तुस बड़ा बड़ा धन्नवाद